دہلی ایک اہم اہم ثقافتی مرکز ہے جہاں مختلف تہذیبوں اور عقائد کا گھر ہے یہاں کی کچھ اہم ثقافاتی انتخاب اقتدار اور عقائد ہے ہندو ثقافت دہلی میں ہندو ثقافت اور دیوالی ہولی اور نوراتری جیسے تہواروں کی تہواروں کی زیادہ اہمیت ہے مسلم ثقافت شہر میں مسلم ثقافت بھی بڑھ چڑھ کر منائے جاتے ہیں جہاں عید محرم شبِ برات اور جوش و خروش سے منایا جاتا ہے سکھ گردو گردوارا جیسے بنگلہ صاحب اور رب گنج میں سکھ قوم کو لوگ اپنے مذہب سے رسومات ادا کرتے ہیں اور ہم واستوک کو مانتے ہیں